बहुत दिनों के बाद घूमने का मौका मिला सबसे पहले मैं साकी गई साकी में बौद्ध का स्तूप बना है वहाँ पर भी बहुत शांत वातावरण है उसके बाद उज्जैन गई उज्जैन में क्षिप्रा नदी है क्षिप्रा नदी में नहा धोकर भोलेनाथ के शिव जी के बड़ी मंंदिरें हैं पिंडी है उधर भी हम पूजा पाठ किए उधर भी अच्छा लगा उसके बाद कृष्णा मथुरा वृन्दावन कृष्णा का जन्म से लेकर वहाँ पर बड़े बड़े सुंदर मंदिर हैं सब मंदिर हमने देखे नाचे कूदे भजन कीर्तन सब करके फिर लोट के आए बहुत अच्छा लगा मथुरा में भी वैसे ही हर हर तीर्थ के पास अपने अपने माहौल के हिसाब से खुब सुंदर लगा